हेल्ल' आदा है माथो मैया गारि भारा लांनाया माथो दामखौ अयथासार बारा लाद्राय थारबाय माथो नोंलाय सिगांथ' एसे लाद्राय थारामोन माथो सिगां बिराद खम खम लानाय खोनादोंमोन दाथ' आंनियाव बिराद बाराद्राय लाद्राय थारबाय अह' बिराद बारा थांद्राय थारबाय दा आंनिया दा लोगोफोराबो बिराद आंखौसो बुंहरगासिनो माथो भाराखौनो बिराद बारा हरद्राय थारबाय माथो नोङो ओरै होननानै आंखौसो बुंगासिनो दा लोगोफोराबो दा आं मा भाबनाफोर फोरमायबावनो दा बिसोरो मा होननानै फोरमायबावनो मा बुंबावनो माबा मोनसे खालामनानैबाबो बुजाय नांसिगोन आरो बिसोरखौ मा खालामबावनो आंबोथ' जेबो बुंनो हाला जाहैबाय दे जायखिजाया एसे उनफोराव इसे खम खालामनो नाजा नायदो उनफोराव थांबाथाय बांद्राय बिदि लाद्राय थारनाङा आरो मिनथिनायाथ' मिनथियो माथो बेलेगनिखौ खम लानाय खोनायो दे दाबो जेबो नंला दे उनफोराव इसे खम खालामनो नाजाब्लानो जाबाय दे अब्ला दोनथ'नोसै औ दे